पोल्ट्री दा बिज़नेस इक्क बड़ा शैल कारोबार ऐ ते एह् कारोबार असेंगी अपनी आमदन बधानै च मदद करी सकदा ऐ पोल्ट्री च अस मुर्गे पालनै आं ते बतख बी पालने आं मुर्गे अस निक्के निक्के चूचे आह्नने आं ते उसगी फीड खलाने आं पानी पलाने आं ते उसी शैल पाली मठेरियै उसगी बेचने आं अस चाली पंजाह रपे दा इक्क चूचा लैने आं ते उसगी पाली मठेरियै फ्ही सौ जां दौ सौ रपे किलो बेचने आं अस मुर्गे दी बैंठ गी अपने खेत्तरें च बी हैले दे तौर पर इस्तेमाल करी सकने आं ते जेह्ड़ा पोल्ट्री फार्म होंदा ऐ उस कारोबार गी चलानै लेई असेंगी गौरमेंट थोह्ड़ा हारा लोन बी दिंदे आं ते अस गौरमेंट कोला लोन लेइयै इस बिज़नेस गी चलाई सकने आं लेकिन एह्दे च एह् कम्म होना चाहिदा जे पोल्ट्री फार्म जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् घरै थमां जां कुसै स्कूलै थमां सौ डेढ़ सौ मीटर दूरी उप्पर होना चाहिदा ऐ की जे मुर्गे दी जेह्ड़ी बैंठ होंदी ऐ ओह् साढ़ी सेह्त आस्तै बड़ी खतरनाक होंदी ऐ ते उसदी मुश्क लोकें धोड़ी नेईं पुज्जना चाहिदी जियां की तुस जानदे ओ जे साढ़े देश च किन्नी बेरोज़गारी ऐ तां पोल्ट्री फार्म इक्क ऐसा कारोबार ऐ जेह्ड़ा अस करी सकने आं ते अपनी बेरोज़गारी गी दूर करी सकने आं ते एह्दे थमां पैसे कमाइयै अस अपना कारोबार शैल तरीकै कन्नै बधाई सकने आं पोल्ट्री फार्म च असेंगी मुर्गे दा पूरा पूरा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ उनेंगी समें समें पर फीड ते पानी बी पलैना पौंदा ऐ मुर्गे दे कारोबार गी अग्गें बधानै ताहीं किश इंया बी करी सकने आं जे अस मुर्गे गी मुर्गें दी गड्डी भरियै लोकें तगर भेजी सकने आं ते किश अस पोल्ट्री थमां गै अस मुर्गे गी बेचियै अस पैसे कमाई सकने आं मुर्गे जिसले बड्डे बड्डे होई जंदे न तां इंदी गड्डी भरियै अस श्रीनगर बी भेजी सकने आं ते पोल्ट्री च अस बतखें गी पालियै उंदे अस बेची सकने आं बतखें दे अंडे बड़े मैहंगे बिकदे न जेह्ड़े साढ़ी आमदन च मुनाफा करी सकदे न ते असेंगी पैसे दे मामले च थोह्ड़ा मेद बी बनाई सकदे न ते अस उनें पैसे कन्नै अपनियां जरूरतां पूरियां करी सकने न